बकरी पोसै छियै बकरीकेँ खिलाबै छै घास अनाज भी घासके साथ अनाज भी खाइ छै घास लाबै छै बाधसँ बाधसँ लए कऽ घरपर खियाबै छियै बच्चा होइ छै छओ महीनामे बच्चा होइ छै बच्चाकेँ पोसै छियै मेहनत करै छियै कभी काल चलि गेलहुँ चरबैओ लए किसान छियै खेती करै छियै साथमे बकरिओ लए जाइ छियै कन्हु कभी काल ओकरो चर चरबै छियै लेकिन बाद बाँकी घासे लए कऽ घरपर खियाबै छियै कभी काल दानो दै छियै गेहूँ मक्कइ मुरही किछु ने किछु अनाज दै लेल पड़ै छै सभदिन घासके व्यवस्था नहि ने होइ छै किछु दिन खेतिओमे बिजी भए जाइ छियै खेतीमे बिजी भए जाइ छियै ओकरा अनाज अनाज देलहुँ खाय लए कभी काल बाहरो चलि जाइ छियै कमबै लए की करबै समस्या छै खेतीसँ उतना नफा नहि होइ छै खाद पानि दै लेल पड़ै छै बीज महगा मिलै छै खाद महगा मिलै छै कमसँ कम फाइदा होइ छै मेहनत करै छियै कभी काल बाहरो चलि जाइ छियै कमबै लेल बाल बच्चाकेँ पढ़बै छियै बकरी बकरी पोसै छियै बकरीके लिए अलग रूम बनबय पड़लै अलग घर छै ओहिमे बान्है छियै बकरीके लिए मच्छरदानी भी लगबय पड़ै छै मच्छरसँ बचबैके लिए जरूरत पड़ै छै पङ्खो लगबय पड़ै छै इएहसँ बकरी पोसनाइके अनिवार्य छै बकरी पोसनाइके किछ नहि किछुके आमदनी ओहिसँ होइ निकलै छै आइ काल्हि बकरी पोसयमे दबाइओ दारू ओतेक कम लागै छै दबाइ दारू लागै छै तबियत ख जेना इनसानके तबियत खराब होइ छै ओहिना बकरिओ आरके तबियत खराब होइ छै एक बेरके बकरी पोसय बच्चा देलकै आ ओकर बाद बच्च बकरी बीमार भए गेलै दू चारि दिनमे बकरी मरि गेलै बच्चाकेँ दूध पिला पिला कऽ पोसलियैए करीब हजार टाकाके दूध बच्चाकेँ पोसयमे लागि गेलै दूध पिला पिला कऽ बच्चाकेँ पोसलियै आब जा कऽ टेंशन फ्री भेलियै बच्चासँ